हैलो हां आए दे हैन हां साफ न पैकेट आह्ले न

हां हां राधु हां आंदे दे न

हां ठीक ऐ हां आए दा ऐ दाल दे बजाए रैंगी आई दी ऐ हां कुल्थ बी हैन हैन हां सूजी बी आई दी